अगर अस डांस दी गल्ल करचै ते जेह्ड़े साढ़े डांस ट्रडिशनल डांस केह्ड़े होंदे कि जेह्ड़े लोक नृत्य जिसी अस बोलने आं ते ओह्दे बिच्च इस्तेमाल होनें आह्ले जेह्ड़े ड्रैस्स दी अगर अस गल्ल करचै ते जियां पंजाबी बिच्च जेह्ड़ा पंजाबी ऐ पंजाबी डांस ऐ ओह्दै बिच्च लोग नै होंदे नै ओह् पांदे नै पटियाला सलवार ते कुर्ता ते ओह्दे कन्ने चुन्नी होंदी ऐ ते मुड़े जेह्ड़े होंदे नै ओह् पांदे नै पंजाबी सूट और अगर अस डोगरी दी गल्ल करचै ते डोगरी बिच्च डोगरी दा जेह्ड़ा ट्रडिशनल ओह् ऐ कुड़ियें दा जेह्ड़ा ड्रैेस्स ऐ कुड़ियें दा जेह्ड़ा ड्रैस्स ऐ ट्रडिशनल ड्रैस होंदा ओह् होंदा चूड़ीदार पजामां और लम्बा कुर्ता होंदा ऐ ओह्दे कन्नै शाल जां ओडनू जिसी बोलदे नै ओह् इस्तेमाल कीता जंदा ऐ ते अगर अस डांस बिच्च ड्रैस कन्ने कन्ने ड्रैस कन्नै कन्नै ओह् यूस होंदे नै अगर गैह्नें दी गल्ल कीती जाए ते डोगरी गानें बिच्च डोगरी डांस दे करदे बी जेह्ड़े कलाकार जां आम डोगरी लोग जेह्ड़े गैह्नें पांदे नै ओह् ओह्दे बिच्च आई जंदा गले बिच्च पांदे न रानी हांर होया फिर होंदा रानी हार ऐ ओह्दे बिच्च होंदा मत्थ होंदी ऐ मांग टिक्का होंदा ऐ डोगरी चुमकियां होंदियां नै चुमके बोलदे नै उस गी फिर एह्दे इलावा चांझर होंदी ऐ चूड़ियां बिच्चिये होर कमर बंद होरसारे जेह्ड़े कामन गैह्ने जेह्ड़े ओह् यूस ओह् इस्तेमाल कीते जंदे नै डोगरी डांस बिच्च